हां हांजी हंजी पैह्ले ते जेह्ड़ी तु'सें खाने आह्ली चीजां हैन ओह् तु'सें इद्धर दे चौल बड़े मशहूर होंदे न देसी चौल बड़े मश्हूर होंदे न ओह् लेई सकदे ओ और जो कश्मीर कश्मीर हंजी कुछ पाने दे रलेटिड कश्मीर दे शाल बगैरा अऽ बड़े मश्हूर न ओह् तुस लेई सकदे ओ पशमीना शॉल हंजी और बदाम काजू हंजी हंजी सबतूं स्पेशल चीज़ कश्मीर दे काजू काजू थ्होंदे ऐ बदाम थ्होंदे ऐ ओह् खाओ ओह् लेई हंजी फेमस रुट्टी राजमां चावल राजमां चौल लेई सकदे ओ अपने घर लेई सकदे ओ हंजी हंजी